सर ये आपका बिहार में जो है ट्रैफिक पर इतना जम क्यों लगा रहता है मुजफ़्फ़रपुर ज़िला

सर ये सब ज़िम्मेदारी तो आपकी है ना आपको सरकार पैसा किस लिए देती है

सर आप सबको ये पैसा मिलता है तो इसी सब के लिए ना पब्लिक के लिए ना मिलता है सर जो ट्रेफिक व्रेफिक ये सब क्लियर करिएगा सर क़ानून सर जब आपके हाथ में है तो पब्लिक क्यों नहीं बात मानेगी आपकी तो सर आप ऊपर बोलिएगा तब ना होगा

तो सर आपको तो पब्लिक बोल रहा है तप्पर भी आप सबको इस सब पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप

हम यहाँ बिहार में घूमने आएँ हैं तो देखते हैं इधर का मतलब जितना भी है बहुत भीड़ उड़ रहता है जाम वाम रहता है यहाँ पर जितने भी सदस्य हैँ जितने भी कॉन्सटेबल जो भी ट्रैफिक पुलिस है वो सब बहुत वाले पैसे वैसे लेते हैँ छोड़ देते हैँ ऐसे ही जाने देते हैँ जिसको बिना हेलमेट का कोई रुल फ़ॉलो नहीं करता है तब पर भी पैसा वैसा लेकर छोड़ देते हैं ऐसा क्यों होता है

सर तत्पर रहिएगा कुछ कारिए तत्पर रहिए सर अभी यह देख रहें जओ घूस ऊस लेकर बिना लाइसेंस के चल रहे उसको भी दो हज़ार एक हज़ार ले लेते हैं छोड़ देते हैं घूमने के लिए आएँ देखें इतना भीड़ जाम लगा हुआ है जओ रस्ता है चला जाने का कोई किसी को ठीक है सर उधर आते हैं ना तो हम बात करते हैं इस बात पर ठीक है सर शाम में आते हैं